थांनाय सप्तायाव आं जा मोजांथार दख'ना गांसे बायदोंमोन बेनि आगराबो दिंखिया आगर आरो फारौ मेगन लाजाबनाय बियो गाननोबो जि मोजांखा मोजां मोनदों आङो बे दख'नाखौ गाननो नोंथांमोनहाबो लानो हागोन